شُکریہ سلیمان یہاں آ کر بہت اچھا لگا سفر واقعی کافی ہموار تھا ٹھیک ہے میں نے کچھ تحقیق کی ہے اور میں یہ یقینی طور پر پُرانے قلعے اور مقامی بازاروں جیسے تاریخی مقامات کا دورہ کرنا چاہتا ہوں میں نے ایک مشہور میوزیم کے بارے میں بھی سُنا ہے جسے میں دیکھنا چاہتا ہوں اوہ اور مقامی کھانا آزمانا ضروری ہے بہت اچھا لگتا ہے سلیمان کیا شیڈیول میں کوئی لچک ہے میں سوچ رہا ہوں کہ شاید واکنگ ٹور شامل کروں یا اگر اجازت دیں تو کچھ قریبی قدرتی سائٹس کو تلاش کروں یہ لاجواب ہے میں لچک کی تعریف کرتا ہوں شہر کے اندر نقل و حمل کے بارے میں کیا خیال ہے یہ واقعی مددگار ہے سلیمان اتنے موافق ہونے کا شُکریہ میں شہر کو دریافت کرنے اور اُس کی پیش کردہ ہر چیز کا تجربہ کرنے کے لیے پُرجوش ہوں شُکریہ سُلیمان میں اِس سب کا منتظر ہوں اگر مجھے مزید مدد کی ضرورت ہو تو میں رابطے میں رہوں گا